हां जियां कि कोई नमीं नमीं पेंटिग जियां स्टार्ट करदा ऐ ना ते एह् ऐ कि भाई देखो देखो देखी पेंटिंग निं करनी चाहिदी कि के हर कोई च एह् हुनर हैनी होंदा ऐ नां हर कोई हर चीज़ निं करी सकदा ऐ सारें दा अपना अपना स्किल होंदा ऐ अपना हर इक दा अपना अपना होंदा ते एह् ऐ कि पैह्लैं जिसलै अस स्टार्ट करने आं ना सानूं इयां पैह्लें एह् जेह्ड़ा स्किल ऐ ना एह् जेह्ड़ा हुनर ऐ पैह्लें सानूं न अपने पर कांफिडैंस होना चाहिदा सानूं एह् चीज़ करी सकने आं नेईं जरूरी ऐ इ'यां नेईं ना सानूं इक बंदे गी दिक्खियै भई साढ़े फ्रैंड सर्कल च कुड़ी बड़ी शैल पेंटिंग करदी ऐ ते चलो सानूं बी करने आं हैना ओह् ते शैल करदी ऐ भाई ओह् करदी ऐ ठीक ऐ हर कोई थोह्ड़ी करी सकदा ते कुसा दी नकल निं करनी होंदी ऐ कि अपना दिक्खना कि सानूं सानूं केह्ड़ी चीज़ चंगी लगदी ऐ करना जानि साढ़ी केह् हॉब्बी ऐ ते ओह् चीज़ करनी ते पेंटिंग दा एह् स्टार्ट करो पैह्लें माड़ियां मुट्टियां गल्तियां होंदियां गै न जिसलै सानूं करने आं कोई बी नमीं चीज करचै ते निक्की मुट्टी गल्ती होंदी गै होंदी ऐ कोई बड्डा प्रोफैशनल बी ऐ ना जेह्का उ'नें बी गल्तियां करी करियै गै सिक्खे दा ऐ स्टार्टिंग च कोई बी इन्ना ओह् निं होंदा ऐ कि स्हेई करी लै सारें कोला गल्तियां होंदियां न कि सानूं पैह्लें एह् ध्यान रक्खना चाहिदा सानूं आउट लाईनिंग दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि सानूं केह् ड्रा करा दे आं है ना केह् ड्राईंग करा दे आं जेह्ड़ी है ना बाद च ते कलर ते कलर ते भरोची जंदे ऐ कि सानूं आउट लाईनिंग जेह्ड़ी ओह् ठीक होनी चाहिदी पैह्लें है ना बाह्रली लाईन ठीक होनी चाहिदी जियां कि सानूं किश बना दे आं कुसै स्कैच बना दे आं ते पैह्लें ओह् बंदे दा थोह्ड़ा बॉड्डी शेप मतलब कि ओह्दा प्रापर बननी चाहिदी कि ठीक ऐ एह् बंदा ऐ है ना ते बाकी ओह्दा कलर बगैरा करी गै लैंदा ते एह् ऐ जेह्का सानूं जेह्ड़ा थोह्ड़ी बौह्ती प्राब्लम होंदी ऐ सारें गी होंदी ऐ सानूं केह् सारें गी होंदी ऐ पेंटिंग एह् ड्राईंग करना कोई ईज़ी निं ऐ हर कुसै बास्तै ईज़ी निं ऐ पर एह् डिफिक्लट बी निं ऐ अगर सोचेआ जा ना अगर कोई चीज़ आसान नेईं ना ऐ ते कोई चीज़ इन्नी मुश्किल बी नेईं होंदी अगर सानूं करचै ना असानी होऐ नि कि सानूं एह् चीज़ करनी ऐ सानूं करी लैन्ने आं इयां गै सानूं एह् करने आं होर में इ'यै अडवाईस दिन्नी आं जेह्ड़ी नमीं मतलब पेंटिंग ऐ पेंटिंग आह्लें गी कि भाई तुसें पैह्लें तुस अपने पर ज़कीन रक्खो कि सानूं एह् चीज़ करी सकने आं कि सानूं एह् चीज़ करनी ऐ होर जिसलै पेंटिंग करनी ना ओह्दा इ'यै जिस्लै एह् मतलब ड्राईंग पेंटिंग जेह्ड़ी बी सानूं करने आं एह्दा एह् ऐ कि सानूं पैह्लें शैल ओह्दे बारे च पता होना चाहिदा कि सानूं बनाना केह् ऐ टापिक पता होना सानूं इसी शैल रीज़ लाइयै बनाना शैल मन लाइयै दिल लाइयै ओह् चीज़ शैल बनदी ऐ होर अपनै बी होंदा भाई एह् चीज़ मीं बनाई दी ऐ हैं ओह्दा एह् चीज़ होंदी ऐ शैल दिल कन्नै कम्म करना जिसलै एह् पेंटिंग पूटिंग दा कम्म करना नी शैल मन लाइयै कम्म करना चाहिदा ऐ में अडवाईस देआं कि तुस जेह्ड़ा बी कोई करा दा ऐ नमीं पेंटिंग स्टार्ट करा दा ऐ ते घबराना निं ऐ शैल करो पैह्लें निक्के तो स्टार्ट करो हमेशा स्टार्ट निक्की चीज़ कोला करो कि निक्के दा गै बड्डा बनदा जिसलै सानूं कोई नमीं चीज़ करने आं पैह्लें जियां सानूं कोई अग़्जैंंपल लेई लैं अ'ऊं कोई बंदा कुसै ने अपना कोई बड्डा शोरूम गै खोह्लना ओह् बी पैह्लें निक्की दकान गै खोलदा ऐ इ'यां गै साढ़ा एह् होंदा ऐ पेंटिंग दा पैह्लें निक्की चीजां निक्की निक्की चीजां बनाओ हैं जेह्ड़ी सानूं शैल लगदियां न जेह्ड़ी सानूं दिक्खने होन्ने आं सुनने होन्ने आं ओह् चीज़ां कोशिश करो कि ओह् बनाओ है ना फुल्ल फल्ल बनाई ले निक्के मुट्टे शैल ओह् बनी जंदे निक्के बच्चें गी ते बड़ा शौंक होंदा बनाने दा गुड्डियां बनाई लेइयां जां फ्ही अपने आप गी होई जंदा ना जिसलै एह् बंदा ड्राईंग च पेई जा ना अपने आप शैल होई जंदा सारा किश ते शैल पेंटिंग बी ड्राईंग बी शैल होई जंदी बाकी कोई डिफिक्लट चीज़ निं ऐ में अडवाईस दिन्नी आं कि लोग जेह्ड़े मतलब घबरांदे घबराने दी कोई जरूरत निं ऐ हां एह् चीज़ ऐ कि सानूं पूरा मन लाइयै कम्म करना करना होंदा ऐ पूरा दिल लाइयै कम्म करना चाहिदा ऐ बाकी चलो ड्राईंग करनी चाहिदी ऐ चंगी गल्ल ऐ कुदै सानूं शैल जगह् जन्ने आं कोई ऐसी नैचरुल जगह् होऐ सानूं बड़ा मेरा ते बड़ा मन करदा कि में ओह् चीज़ बनां में बनानी बी होन्नी आं है ना शैल लगदा ऐ ओह् ड्राईंग करना मिगी कि के मिगी निक्के होंदे दा बड़ा शौंक ऐ ड्राईंग करने दा होर निक्के होंदे ऐहा शौंक मिगी ड्राईंग करने दा कि मिगी ड्राईंग ड्राईंग दे चक्कर च मिगी ना मैंह्दी लाना बी आई गेई में सिक्खी बी निं ऐ होर मिगी तां बी आई गेई एह् ऐ कि थोह्ड़ा आर्ट ऐ है ना आर्ट सानूं नां जेह्ड़ी चीज पढ़ने आं नी पढ़ाई चे चलो इक इक जगह् ना पर जेह्ड़ी सानूं सिक्खने आं नी चीज जेह्ड़ी सानूं अपने दिल लाइयै करने आं अपनी मर्जी दी करने आं ओह् चीज़ सानूं जल्दी ज समझ आंदी ओह् चीज़ सानूं जल्दी करी लैन्ने आं है ना अपनी जेह्ड़ी मनपसंद चीज़ होऐ जियां कि कोई प्रैक्टिकल लाइक चीज़ होऐ एह् बी प्रैक्टिकल ही होंदा ऐ पेंटिंग करो शैल मज़े कन्नै अपने मर्जी दी जो मन करदा ओह् बनाओ कोई ओह् निं ऐ कुसै ने आखेआ कि एह्कड़ी चीज़ गै बनानी ऐ अपनी मर्जियै भला स्टार्ट करे दे ओह् शैल मज़े कन्नै पैंसल कलर लेइयै फैंसल लेइयै शैल ड्राईंग चार्ट लेइयै शैल बनाओ उसी कोई बी चीज़ बनाओ जेह्ड़ी चीज़ तुसेंगी शैल लगदी ओह् चीज बनाओ शैल बनदी ऐ फिर उसी कलर करो शैल करियै जेह्ड़े कलर सूट करदे न अज्ज कल ते नैट्ट बी ऐ इंट्रनैट उप्पर बंदा सर्च करी लैंदा कि केह्ड़ी चीज़ सानूं कु'त्थें करनी चाहिदी केह्ड़ा कलर कुद्धर करना चाहिदा ऐ थोह्ड़ी हैल्प मिली जंदा पैह्लें पैह्लें ते एह् स्हूलतां बी नेईं हियां होंदियां हां ते बस इ'यै ऐ